जी हाँ हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य कुछ सालों में किये हैं जैसे हमारे यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय हैं उनमें नयें शिक्षकों की नियुक्ति करना एवं विद्यालयों में साफ़ सफ़ाई रंग रोगन का भी कार्य कराना जिससे की अगल बगल के बच्चे एवं ग्राम में रहने वाले बच्चे उन विद्यालयों की और आकर्षित हो उनके रंग रोगन को देख कर के और उन विद्यालयों में जाने की एवं उनके पढ़ने की इच्छा और भी तेजी से जागृत हो जिसके वजह से वो विद्यार्थी उन विद्यालयों में जाते हैं और वहाँ पर नये शिक्षकों की नियुक्ति होने की वजह से उन्हें काफ़ी अच्छे तरीक़े से भी पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से अब हमारे यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ के सरकारी विद्यालयों में जाना काफ़ी पसंद करते हैं और पूरे देश में देखा जाये तो सबसे अच्छे सरकारी विद्यालय दिल्ली के स्कूलों में हैं जिनमें आज कल नये नये तरीके की तकनीकियाँ लायी जाती हैं जिनसे बच्चों को सिर्फ़ शिक्षा के साथ ही खेल कूद एवं अन्य चीज़ों का भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके